जी हाँ मेरी गौरवपुर्व उपलब्धि मेरी जो मैं दौड़ करती हूँ या किसी सर्टिफिकेट में दौड़ के सर्टिफिकेट हैं इन से मैं अपने स्वस्थ्य को भी ठीक कर सकती हूँ एवं देश के कार्यो में भी सहायक करती हूँ एवं हम मैं अपने दौड़ या अपने योग वग़ैरह करती हूँ इन से हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरती है क्योंकि इस से हम ये स्वस्थ ना रहेंगे ये स्वस्थ ना होने से हमें हॉस्पिटल वग़ैरह ना जाना पड़ेगा जिस से कि पैसे बचेंगे एवं जिस से हम अर्थव्यवस्था सुधार सकते हैं एवं मेरी उपलब्धियाँ हैं कि मैं दौड़ कर कर ये अपना योग वग़ैरह कर के जो सर्टिफिकेट हम नेसल पर जाती हूँ लोगों को योग सिखाती हूँ जिस से मुझे सर्टिफिकेट प्राप्त होते हैं जिन से मैं अपने करियर भी बना सकती हूँ एवं इस से मेरे देश की अर्थव्यवस्था में भी शामिल हो सकती हूँ जिन से मैं अनेक लोगों को भी हेल्प प्रदान कर सकती हूँ उनको भी योग सीखा कर उनका स्वस्थ्य भी बना सकती हूँ